ہاں ہیلو جی مل جائے گا جی مل جائے گا کون سی گاڑی چاہیے ہاں مل جائے گا سر آپ کی بجٹ کتنی ہے سر ہیرو ہونڈا کی آپ کو ٹین تھاؤزنڈ پڑے گا اس کے بعد گلیمر ہے اس کا بارہ ہزار پڑے گا اس کے بعد پلسر ہے اور بھی طرح طرح کی بائک ایکچلی میں آپ کو لینا کون سی بائک ہے اپاچی سر کا منیمم سر پچیس ہزار روپیہ پڑے گا آپ کا کم سے کم ہیرو ہونڈا ہیرو ہیرو ہونڈا سر ہو جائے گا سر سر لینا ہے کب ہے آپ کو تیرہ اگست کو ہاں سر ہو جائے گا تو آپ کا بجٹ لگ بھگ دس بارہ ہزار کے بیچ آئے گا سر ہیرو ہونڈا تو ٹھیک ہے سر تو آپ کب آ رہے ہیں تیرہ اگست کو ہاں تو ہو جائے گا مل جائے گا آپ نشچنت رہیے بے فکر رہیے ہو جائے گا سر یہ لوکیشن یہ لوکیشن ہے آپ کے یہاں پٹنہ پٹنہ ہے نا اسی وہاں پہ آئیے گا نا تو ہم وہاں سے آپ کو لوکیشن بھیج دیں گے وہاں پہ سے آپ انٹر کر لیجیے گا ٹھیک ہے سر ویسے سر آپ کو اس کے بارے میں بتایا کسی نے آپ کو یا پھر ویڈیو میں آپ کو پتہ چلا ہاں تو کوئی بات نہیں سر مل جائے گا آپ کو نشچنت رہیے اور آپ اپنے دوستوں کو بھی بتا وتا دیجیے گا ٹھیک ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا مل جائے گا آپ کو بائک گلیمر ہاں نہیں نہیں بارہ نہیں پندرہ سے پندرہ سولہ ہزار میں گلیمر پڑے گا سر تو سر آپ کتنے ایک بائک لیجیے گا ٹھیک ہے سر اور اگر آپ اپنے ساتھ میں کسی کو لے کے آئیں گے تو سر میں آپ کے لیے تھوڑا سا کامپرومائز کروں گا سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہاں تو آپ دیکھیے ٹرائی کیجیے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہو تو اور سب